कोंबो आनी बोकड्याचीं झगडीं हीं ल्हाणपणांतलीं सगळ्यांचो आवडटो खेळ असो आसतालो खूब मजा येतली एकलो कोंबो जातालो आनी एकलो बोकडो जातालो एक कारण अशे सोदताले आनी ते कारणाचेर दोगूय जाण झगडटाले एकमेकांक मारताले कोंबो को को को को करीत आनी बोकडी में में में में करीत एकमेकाचेर अशीं वयर चडटालीं झगडीं करतालीं आनी तातूंत कोण जिखता हें आमकां

हेचीं आमी वाट पळयतालीं खूब मजा येताली ते खेळांत तशेंच आमी खूब तरे तरेचे खेळ खेळ्ळा जेन्ना आमी ल्हान आसलेलीं कोंब्याचे आनी बोकडेचीं झगडीं हीं चडशीं चल्या मदींच जातालीं आनी हे चले सारके उमेदीन खेळटाले आनी चडसो कोंबो जिखता कोंबो जिखता कांय बोकडो जिखता बोकडो जिखता कांय कोंबो जिखता हाची वाट पळयताले पैज लायताले एकलो जातालो कोंब्याच्या वाटेन एकलो जातालो बोकड्याच्या वाटेन पैज लावन आनीक मजा येताली अशे तरे तरेकवार खेळ खेळिल्ले आसा तशेच बैलगाडेची रॅस हो तर सगळ्यान बेस्ट दोग जाण फुडें रावताले एकलो ताच्या फाटीर बसतालो किंवां तांकां दोगांच्या गोळ्याक वा अशे मानेकडेन दोरी बांदताले आनी तिसरो मनीस त्यो दोनूय दोऱ्यो हातींत घेतालो आनी ते दोगूय फुडले जे आसा ते बैल जाताले

तो तिसरो मनीस तेंकां घेवन धांवडटालो अशेच चार पांच जोड्यो आमी करताले वांगडाच तीग तीग जाणांच्यो आणी कोण फर्स्ट पावता हें पळयताले ह्या खेळांत खूब मजा येताली खुबशे खूब कितें कोण पडटालो कोण झगडटालो कोण जिखतालो ह्या बी खेळांत खूब जाणां पैज लायतालीं अशें हें आमचे बालपणाचे खेळ जाताले